उदै समावथ' बिदिहाय आङो क्लास टेनावसो थांजादों बेबो खाथियावनो एसाेबां गोजान नङा मानास हाग्रामायाव स्कुलनिफ्राय पिकनिक जानो ओइबासिनो बेरायनायबो आरो ओरैनो बेदिनो स्कुलनि लोगोफोरजोंसो जा इटारेस्ट थांबाय रंजालांबाय मोनहैबाय नायथिंबाय जिब जुनार दाउमा दाउसा हाग्रा बंग्रा गोसोखौ गोजोन्नाय मोन्दों नायथिंनानै बिदिनो मानास हाग्रामा मानास हाग्रामानि गेजेरजों मानास दैमा दं मानास दैमायाव बत बतिं एबा नाव जावबाय गोसो खुसियै टिकेट दाननानै बिदिनो मानासनि आफाङाव जों ज'यै गासैबो मास्टार फरायसुला फरायसुलि लोगोफोर गासैबो ज' लोगो नांनानै बेयावनो जानाय जामु जाबाय आरो खाना जाबाय बिब्दिनो जानानै उनाव रंजाबाय रंजानानै बेलासिहालागै न'फारसे न'फारसे दावबाय बोफिनबाय बिनिफ्राय गासिबो स्कुलसिम ज' फैनानै स्कुलनिफ्राय गाव गाबागाव न'फारसे थांबाय आरो बे खिनियानो